हाथक बनल कपड़ा अइ दुआरे लोग पसन्द करैया जे रेडीमेडके कपड़ासँ बढ़िआँ होइत छै हाथक बुनल कपड़ा रेडीमेड कपड़ा जे छै ओ लहक चहक ओतेक टिकाउ नहि भेल आरामदायक नहि भेल आ हाथक बुनल जे कपड़ा अइ से ओ जादा टिकाउ होइत छै आरामदायक रहैत छै अपना अपन बनल रहैत छै ओकर रङ्ग नहि धोखरलक देखऽमे सुन्दर लागल ई सभ ओहिमे गुण छै आ रेडीमेड कपड़ा जे बजारमे जे बिकाइए मशीन द्वारा बनैया ओ ओतेक नहि आरामदायक अइ नहि देखऽमे सुन्दर अइ नऽ टिकाउ अइ ताहि कारण सभ देखैत छी बड़का बड़का नेता सभ अइ अखनो हाथे के बुनल कपड़ा पहिरैया कुर्ता पायजामा धोती एहि सभक उपयोग करैया जे नीक आदमी छथि से अखनो हाथेके कपड़ा पसन्द करैत छथि हाथेके बुनल सिलाइ कयल जेनाकि स्वीटर भेल स्वीटरो लोक हाथसँ बुनैया ओ कतेक आरामदायक अइ टोपी अइ ई सभ जे अइ बच्चाके आरामदायकके लेल लोक खरीद कऽ स्वीटर टोपी ई सभ नहि लोक पहिरबैया एहि दुआरे जे इन्फेक्शन फैल सकैत छै अपना हाथसँ ऊन किनलक बुनलक सुइ काँटासँ आ आ तकर बाद धिआ पुताके अपन पहिरेलक एहि दुआरे जे ओ आरामदायक होइत छै ओहिसँ कोनो इन्फेक्शन नहि फैलैत छै एहि सभक लेल अहाँकेँ हाथक कपड़ा बुनल लोक जादा पसन्द करैया आ बजारक कपड़ा रेडीमेड बनल या बजारक कपड़ा मील सभसँ बड़का बड़का जे उद्योग खुलल छै ओहि सभमेके कपड़ा लोक नहि ओतेक बढ़िआँ आदमी पसन्द करैत छथि साधारण आदमी सभ छथि तऽ ओ महगो अबैत छै मीलोके कपड़ा महग अबैत छै ओहो किन कऽ पहिरलनि आ कम किफाइतियो अबैत छै सेहो हाथक बुनल कपड़ा महग बिकाइत छै एहि दुआरे जे ओहिमे जादा परिश्रम छै ताहि दुआरे बड़का बड़का आदमी पहिरैत छथि साधारण आदमीके ओते व्यवस्था नहि रहै छनि तऽ इएह कपड़ा सभ मीलक बनल कपड़ा पहिरैत जाइत छथि इएह तऽ ओहिमे अइ खूबी जे हाथक बुनल कपड़ा मजबूत होइया सुन्दर होइया आरामदायक होइया आ मशीनक बनल ई सभ मजबूत आरामदायक आओर सुन्दर नहि होइया